हमारे क्षेत्र में बहुत सारे पक्षी हैं जैसे गौरैया भी हो गई कबूतर भी कबूतर हर हर लोग भी कबूतर आते हैं तोता भीधी आते हैं दूर दूर तक हमको पक्षी उड़ती हैं आसमान में दिखाई देते हैं और सब सबको पक्षी अच्छे से पसंद हैं और हम लोग जाते भी हैं भी कौवा यहाँ पर का कहत है कोई कोई पहले के पहले के पहले के आदमी बोलते थे कहो कोई रिश्तेदार भी आता है तो कौवा पहले घर पे आ कर बोलता है काऊ काऊ और तोता भी कु कु उसको रटाया भी जाता है ट्यों ट्यों करते हैं वो लोग तोता भी अच्छे सब जिहाने के लिए उनके बहुत सारे सब का शौक़ रहता है मैं भी तोता जिया हूँ तोता जिवाने के लिए उसके भी दाना विचारा भी जाना चाहिए उनको गर्मी में पानी भी सब पिलाते हैं हर चिड़ियों को कबूतर हो गया चिड़िया हो गया मोर भी हो गया पक्षी को गौरैया को भी दाना सब डालते हैं खिलाते हैं उनके दूर दूर तक खिलाते भी हैं और पानी भी पिलाते हैं क्योंकि वह पानी पिया देते हैं फिर वह पक्षी भी परक जाती है आपके फिर आपके द्वार पर आती है कोई भी मेहमान सेहमान आयें बगुला जैसे हो गए वह बारिश के समय में बगुला भी अपना खिलौना भोजन करने के लिए आ जाते हैं और हर सारे में पक्षी घूमें रहते हैं और एक दो पक्षी ऐसे भी हैं ओ हर किसी पेड़ पर दिखते नहीं बस एक ही दो पेड़ दिखते हैं पक्षी और कहीं कहीं भी घूमते रहते हैं और उसको पकड़ना भी बहुत आसान तरीका नहीं है को जब पड़ जाते हैं ब तो बहुत खुशीहाली भी आती है दूर तक पक्षी भी जाती है तो बगुला भी दूर बैठा रहता है तब दिखाई दे रहता है हाँ बगुला भी बैठा है और गौरैया उड़ते समय उसके पास जाएँगे तो गौरैया फुर्र से उड़ जाएँगे आपको पता नहीं लगेगा कब उड़ गए ये लोग एक दो ऐसे पक्षी हैं तितिल भी हो गई उसके पास जाओगे तो आपको डरवा देगी तितिल किसी गास उछ में बैठी हुई थी वह आप जाते हैं पैदल यात्रा करते हैं आपके बगल से इतने तेज़ से उड़ी के तो आपको इतना दिल लगेगा तो मैं सोचा डर गया मैं इस पक्षी से तो और एक दो पक्षी ऐसे हैं आपको दिखाई नहीं देते हैं जल्दी ओउस होरिल हो गया होरिल किसी भी पेड़ में जल्दी दिखाई नहीं देते एक ही दो पेड़ पर दिखाई देते हैं होरिल पक्षी होरिल पक्षी एक पेड़ बरगद हो गया पीपल हो गया इसी इसी दो पेड़ पर दिखाई देते हैं और उड़ते भी उनकी उनके इतना उनके शरीर भी उनकी उनकी भगवान इतनी अच्छी बनाए रहते हैं उनको देखने भी अच्छे लगते हैं तोता भी देखो उतना अच्छा रहता है और बोलते हैं कैसे मस्त आवाज़ में तोता भी उसके सब कुछ शौक़ है होरिल होरिल कोई कोई देखा है कोई कोई नहीं देखा है और मोर भी मोर के सब आगे आगे छत पर ऊपर बोलते हैं बैठ कर बोलते हैं और मोर मोर आपके हमारे यहाँ के राष्ट्र पक्षी हैं मोर सब सब उसको मानते हैं सब मोर जी कोई जल्दी पकड़ नहीं पाता है उनके पंख बीनने के लिए मोर का सब जंगल में जाते हैं दूर दूर तक जाते हैं पंख बीनने के लिए काफ़ी ओ उनकी यात्रा से बहुत बहुत सारे कलाकार भी अपने पंख से दिखाते हैं कलाकार और उनकी उनकी तरह से उनकी भोजन अपने अपने स्वयं करते हैं लोग भोजन और यहाँ पर क्या कहते हैं तोता भी अपनी दूर दूर आम के पेड़ पर आपके बैठे रहते हैं खाते हैं पीते हैं कोई सारी चीज़ें गोरैया भी आ कर खाते पीती हैं दूर दूर तक यात्रा करते हैं इनके पास वह सब अब दूर आसमान में उड़ते हैं तो अच्छे दिखाई देते हैं पक्षी एक साथ में उड़ते हैं अच्छी दिखाई देते हैं